हाँ हम अपन राज्य से दूसरा राज्यके यात्रा करलियै हँ यात्रा हमर आराम क्षेत्रसँ बाहर ले जाइ हय आओर हमरा ने चीज देखै आओर चखै कऽ के खातिर प्रेरित करऽ हय यह हमरा लगातार चुनौती दे हय नहि केवल नया परिवेशके अपनाय खातिर आओर तलाशै कऽ खातिर बल्कि विभिन्न लो लोग आदमीके साथ जुड़ै रोमाञ्चके आ आबै पर ओकरा से अपनापन आओर दोस्ती से प्रि प्रियजनके साथ नया साथक अनुभव साझा करै लागै मिलऽ हय यात्रा अपना स्वास्थके बेहतर बनाय खातिर अपना शिक्षितके व्यापक बनाय खातिर आओर यादगार बनाय खातिर एक शानदार तरीका हय या अपनाके सञ्चार कौशल आओर बेहतर बनाय खातिर आपके शिक्षितके व्यापक बनाय खातिर अन्य संस्कृतिके बारेमे जानै खातिर किछु नया चीज सीखै खातिर अपना दैनिक परेशानीके भुलैमे काफी मदद करऽ हय एकरा माध्यमसँ स्थान या देशके सम्बन्धमे फैलल भ्रान्ति दूर हो जाइत हय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगके भावनाके पर्यटन से भी बढ़ावा मिलैत हय पर्यटनके दौरान ही व्यक्तिके यथार्थ जीवनके आभास हुअ हय ओकरा कठोर पर्यावरण आभास होए हय